ॿ मार्च उणिवीह सौ सतासी तेरहं दिसंबर उणिवीह सौ नवे ॿ जुलाई ॿ हज़ार सत्रहं टेवीह अगस्त ॿ हज़ार पंद्रहा यारहं ऑक्टूबर ॿ हज़ार ॿावीह